فوٹوگرافی شروع کرنے کے لیے مجھے متاثر کیا میری والدہ کے پودے لگانے کے شوق نے میری والدہ کو کافی الگ الگ پودے لگانے کا شوق تھا جیسے وہ پھول پتیوں کے پودے لگایا کرتی تھیں کبھی لال پیلے گلابی رنگ کے پودے ان کو دیکھ کر مجھے امنگ اٹھتی تھی کہ میں ان کی تصویر لوں اور میں ان کی تصویر لیا کرتی تھی پھر آگے جا کر میں نے اس چیز کو اور بڑھایا اور میں نے آس پاس جیسے جانوروں کی تصویریں سورج اگنے کی تصویریں غروب کی تصویریں ان سب چیزوں نے اور زیادہ متاثر کیا اور میں آگے فوٹوگرافی کو بڑھانا چاہتی ہوں اور مخصوص اہداف کیا تہمیز میری کہیں تو میں تصویر میں چاہتی ہوں کہ جو جیسا منظر اصل میں ہے ویسا ہی تصویر میں دکھے بن کر تصویر کھنچوانا یا تصویر کو ایسے دکھانا کہ ہاں آپ ہنس رہے ہیں نہیں جیسے ہے اس چیز اس تصویر کو ویسے ہی دکھانا غریبی کو دکھانا غریبی دکھانا چاہتی ہوں اصل میں جو ہم دکھا دکھا کے جس کو ہم دکھاوا کہتے ہیں اس تصویر میں وہی ہونا چاہیے اصل چیز تصویر میں رہے تو تصویر زیادہ اچھی لگتی ہے